دہلی میں بہت سارے روایتی پیشے اور ذریعہ معاش بھی ہیں جیسے جیسے وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے اسی طریقہ سے دہلی کے روایتی پیشوں میں تبدیلی آ رہی ہے جیسے کہ ہیلتھ کیئر ہو یا پھر سروس ہو یہ سب ایک ایسے ذریعہ معاشی کی طرف گامزن ہیں جس کے پہلے کے زمانے میں رائج نہیں تھے لیکن ابھی وہ وقت آ چکا ہے جب دہلی دنیا بھر کے تجارت بھی ہوتے ہیں اور زراعت کا کام بھی مسلسل جاری رہتا ہے اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ کا کام بھی زور پکڑے ہوا ہے یعنی دنیا کے تمام کام دہلی میں وقوع پذیر ہیں